आं खामानि मावनाय समावहाय जेब्ला आं मोनसे जायगायावहाय खामानि मावो अब्ला बेवहाय मानसिफोरा नांज्लायब्ला आङो गोसोखौ हमथानानै थानो थायो आरो आरो बांद्राय नांलाय थारोब्ला बिसोरो बुङा आरो आरै आङो एसे एसे बुङो आरो मानो बिबायदि नांज्लायबायथायो मानो बेबायदि एसे एनै बाथ्राफोरखौनो लानानै नांज्लायो बेबायदि बाथ्रा बुंनानैहाय बिसोरखौ सामलायनो नाजायो आरो आं नाथाय अब्लाबो बिसोरो मानि नांज्लायनाय नांज्लायनायखौ आंनि बुंनायखौ खोनासङा बिसोरो गावसिनि नांज्लायनायावल' गोसोखौ गोसो होयो आरो ओमफ्राय बिबायनो बारा बारा नांज्लाय थारब्रा नांज्लायथारब्ला आङो बिसोरनिफ्राय गोजानाव थायो आरो मानो होनबा बिसोरो नांज्लाय फुबाय थानायावहाय गावसोरजों बुलायफायोबा बेबायदिनो हारसिं हमथानो हायाबा माने दुखु मोनफायो नालाय नांफायो बुनाय मानायफ्रा बेखायनो बिसोरथ' थाल थाया नालाय बेखायनो बेबायदि आं खामानि मावनाय जायगायावहाय बिसोरो नांज्लायोब्ला अब्ला आं बिसोरखौहाय हानायमानि माने बुजायो आरो माने हानायमानि बिसिनि नांज्लायनायखौ हमथानो नाजायो ओनलाबो मा बिसोरनि खाय माखासेनि नांज्लायनायफोरखौहा माने हमथानो हाया आरो माने खोमा होया आंनि बुंनायखौ बेबायदिनो गौ बिसोरो गोब्राब नांज्लायथारोब्ला आं बिसिोरनिफ्राय गोजान जानानैहाय दस्रायाव थाहैयो आरो आरो बिसोरो बेबेबायदिनो बिसोर गोबाव नांज्लायनायनि उनावसो गावसोरो समान समान जायोबा हाथाराब्ला अब्लासो बिसोरो मानि गावसोरनि नांज्लायनायखौहाय नागारज्लायो आरो